हमरा सबसँ अच्छा मौसम लागै छै ठण्डा मौसम ठण्डा मौसममे बहुत अच्छा लागै छै इसलिए ठण्डा मौसम अच्छा लागै छै अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना कोट पहनना टाई पहनना जूता पहनना मोजा पहनना सब चीज पहनना माने की रातमे खाना भी पूरा टाइटसँ खाना मने कोनो दिक्कत नहि छै अपना रूममे गेना सूति गेना ठण्डा मौसम सबसँ सूपर मौसम छै अपना सुबह उठना भोरे उठना अपना दरवज्जापर घूर लगा देना आगि लगा देना आगि लगाके बोलै छै आगि तापना भी मने छै आओर समयपर मने छओ आठ बजे जायब नओ बजे दस बजे करीबमे नास्ता पानि खेलक खाना खाय लए बनै छै ई मौसम बहुत सुहाना मौसम होई छै ई ई मौसममे छैकै की गरम गरम खाना भी खा लेलक कोइ दिक्कत नहि बनै छै आओर इधर आओर दू मूठ्ठी अधिको खेलीयै तऽ कोनो दिक्कत नहि छै मने छै बहुत सुन्दर मौसम छै आओर ठण्डा मौसम सबसँ सूपर मौसम लेकिन कुछ कुछ दिक्कत ठण्डामे होबै छै जेना गरीब लोकके कुछ दिक्कत होइ छै कपड़ाके कमी छै लेकिन जकरा कपड़ा छै आओर एना कहलो जाइ छै की ठण्डा मौसम सबसँ रईस मौसम होलै ई मौसममे सबसँ सूपर अच्छा रहै छै ई मौसममे साग सब्जी बड़ी सस्ता मिलै छै सस्ता मिलै छै लोग मने अधिकसँ अधिक मने सब्जीके मने छै अपना लोक सेवन करै छै मने छै कोबी होलौ टमाटर होलौ बादाम होलौ ई मौसम रहै मूल रूपसँ फसल होबै छै ई मौसममे किसान भी खुश रहै छै मने छै किसान ढ़ेंगा होइ छै किसान खेती सबमे रहै छै ओकरा बाद धान भी होबै छै ई सबमे बहुत अथी आओर ई मौसममे सबसँ सुपर मौसम छै सूखा मौसम होइ छै बरसातमे कनिटा दिक्कत बुझू पानी कादो भए जाइ छै मने छै गरमीमे भी दिक्कत होबै छै कने गरमी रहै छै आयं जे लाइन नहि छै आरो दिक्कत होबै छै इलाज उलाज हमे देखै छियै ठण्डा मौसम सबसँ सुपर मौसम मने छै हमरा जे अच्छा लागै छै ठण्डा मौसम अच्छा लागै छै